आं मोजां मोनसिननाय रोखोमफोरा जाहैबाय नभेल आरो पयेम बांसिन आङो सल' सल'मा सुंद'सल' आरो खन्थाइ बेफोरबादि आं बिजाबफोरखौ फरायनानै आं मोजां मोनो आरो आं बेफोर बिजाबफोरखौनो आं बांसिन फरायनाय जायो आंनि जिउ जोबजासिम फरायनांगौ बिजाब हिसाबैब्ला आङो आंनि जिउ जोबासिम आङो सल'मा सल' बिजाबफोरखौनो आं फरायलांगोन मानोना आङो बेफोर बिजाबफोरखौनो फरायनो बांसिन मोजां मोनो आं दिनैसिम आं जि फरायदों आं सुंद' सल' सल'मा आरो खन्थाइ आं बेफोर बिजाबफोरखौनो आं फरायगासिनो बेनि अनगा आङो गुबुन बिजाबफोरखौ आङो फरायनाय जायाखै ओं बावैसो आं फरायनाय बिजाबफोरा जाबाय आं बावैसो आं खन्थाइ बिजाबफोरखौ आं फरायगासिनो दं बे खऩ्थाइ बिजाबनि मुङा जाबाय फिथिखा आं बे फिथिखा खन्थाइ बिजाबखौ आं फरायगासिनो बेनो